ओके हांवें एक ड्रेस ऑर्डर केल्ले एक पर्टिकुलर ऍपाचेर जे ऍपाचें नांव हांव मेनशन करना बट बट तो ड्रेस दाखयल्लो तसो येवंकच ना खूब डिफरँट आयलो ताजी क्वालिटी खूब लोव आशिल्ली आनी जसो दिसतालो तसो तो नाशिल्लो जेन्ना आनी प्रायसीस पळयता जेन्ना हाय प्रायसीस आनी लोव प्रायसीस आनी लोव प्रायसीसा कडेन चड अट्रेक्ट जाता आनी वयता दो तें आमकां दिसता की सेम येतले बट ना जेन्ना प्रायसीस हाय आसता तेन्ना ताजी क्वालिटी डिपेंड करता ताजी ती चड बरी आसता ओके सो म्हजें अशें जालें की हांवें ती सेम प्रायसाचेर घेतलेली पूण तें खूब लोव क्विलिटीचो आयलो सामको पातळ कपडो येयलो ड्रेसाचो तो ड्रेस खूब हॅव्वी दाखयल्लो तांच्यांनी गाव्न आसलो तो फूल लॉन्ग गावन आसलो आनी तांच्यानी खूब दाखयललें तें जसो येवंकच ना खूब डिफरेंट आयलो सामको लायट क्लोथ मटेरियल आयलो ओके म्हाका तो मात सुद्दां आवडूंक ना दो हांवें तो घालूंक सुद्दां ना एकदां सुद्दां वॅर सुद्दां करूंक ना ओके सो ना तो बरो नाशिल्लो